हेलौ नै अखा जुब जुब हादों नै ना गुरहैनि फै दाबाद अखा हाबा ना बां नाया मोनो बेबादि आवनो अखाया हाबा बेराथ मोजां ना मोनो दा जाबाथा मोनाथ' बानाजों बोरै ना मोननांगौ अखा जेब जेब हानायावसो ना बोथिया माबा माबा ना फिसा नास्राय खुन्थाय नास्राय गोरि गाखोयो जामबि बादि खोथाखौ रायलायोहाय बेफोरो ख्रेब ख्रेब हानायाव अखा ख्रेब ख्रेब हानायाव मोजां ना गाखोयो दा हाय जेखाय खानांगौ जेखाया जनानै दंजोबो दाख्लि गुनाया जेखाय खाखांनानै आखाया तिनालि हाथाय मोनाखैहाय मोनजायाखै नोंलाय मोनथिखाया होनबा हाथाय मोनजायैखौ बे जेखाय बोरायखौनो खानानै गुरसाबनानै जायाबा माखौथो जाबावनो मालाबा सोलाब्बा लायलायगोन र' टायेम मोनबा माजों जानो अनला मेउवाय ना मा अनला मेउवाय जानो मोजां जायोथ' ना फिसा फिसाजों नाथुर ना बोथिया गोरलै नास्राय खुन्थाय खम मोजां गाखोयो जामबि ह'सिन ह'सिन ह'नानै दसेनो मोनबोयो खांबाय नोंहा ओंख्रि ओंखाम नोंहा मोनखांबाय